कुछ दिन पहले मैं बाजार से एक स्टॉव लेकर आया था घर के गाँव के लिए लेकिन वो स्टॉव है बहुत ही अच्छा है मैंने घर आके उस को काम में लिया तो उस पे खाना भी बहुत ही अच्छा अच्छे से बन जाता है और उस पे रोटी भी बहुत अच्छी बनती है और वो काम भी बहुत अच्छे से करता है उसमें तेल की खपत भी बहुत कम मात्रा में होती है और उस से मुझे कोई चोट भी भी नहीं लगती है वो स्टोव है वो काफ़ी अच्छा है और वो उसकी कीमत भी बहुत ही कम है पाँच सौ रुपए में वो मुझे मिल गया था तो वो स्टॉव है मुझे बहुत पसंद आया है बहुत अच्छा लगा है मुझे काम कर के तो इसलिए मैं घर का सारा काम उस पे ही करता हूँ घर में और भी मेरे अलावा और भी घर वाले है वो भी उस काम को आसानी से कर लेते है हम स्टॉव पे तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है वो स्टॉव मुझे काफी पसंद आया है उसमें वजन भी इतना ज़्यादा नहीं है जिससे मैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भी रख के उसका उसको काम में ले सकता हूँ तो इसलिए वो स्टॉव है मुझे बहुत अच्छा लगा